असांजे आदिपुर गांधी धाम में जेके बि प्रमुख धार्मिक परंपराऊं ऐं अनुष्ठान आहिनि जीअं त लीलाशाह जी कुटिया आहे उनते ॾाढो सुठो प्रोग्राम थींदो पियो आहे हर सनडे ते ॾाढो च चङी पब्लिक हूंदी आहे सेसा परसाद ऐं कढ़ी कढ़ी खिचड़ीअ जो वितरण बि कयो वेंदो आहे इनखां सवाइ झूलेलाल जा मंदर बि हाणे सत अठ थी विया आहिनि सभु मिलाए करे हर महीने चंड ते ॾाढे सुठे नमुने सां सत्संगु कयो वेंदो आहे ऐं भई झूलेलाल जो ऐं तंहिंखा सवाइ सुठा सुठा प्रोग्राम कया वेंदा आहिनि ॿियो असांजे कच्छ में माता जो मड जो मंदिर आहे जेको आशापूरा जो उते बि माण्हू चङो इंजॉय करण ॿाहिरि खां अचनि था ऐं अञा उते वधीक सरकार खे प्रोत्साहनु ॾियणु खपे त जीअं धार्मिक स्थानु आहिनि हूअ असांजा अॻियां वधनि